भारत के अंदर मैं भोजन की बात करूँ तो भारत के अंदर भोजन एक बहुत ही अच्छे प्रकार का यहाँ पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ फ़ेमस है जैसे हम बिहार जाएंगे तो बिहार के अंदर चावल फ़ेमस है ज़्यादा जैसे राजस्थान में आए तो राजस्थान की दाल बाटी फ़ेमस है ज़्यादा जैसे कि हम पंजाब जाएंगे तो पंजाब के अंदर सरसों का साग और मक्के की रोटी फ़ेमस है ज्यादा जैसे हर जगह का अलग अलग चीज़ें फ़ेमस है और यहाँ पर जो मैं मसाले की बात करूँ तो यहाँ पर मसाला एक शुद्ध मसाला होता है भारत के अंदर जो अपने आप बनाया जाता है हाथों से खेतों में उगाया जाता है वहाँ के न कोई मशीनों से कुछ किया जाता है न वो किसी कुछ किया जाता है स्वयं खुद ब खुद हाथों से बनाए जाते हैं और यहाँ पर जो भी इतना सब कुछ स्वादिष्ट है वो ओन्ली मसाले की वजह से बनता है बाहर का खाना एक मसाले की वजह से अच्छा बनता है